टेक्नोलॉजीअ जे करे ॿुढनि व्यक्तिन खे ॾाढो फ़ाइदो पियो आहे हींअर जा ॿार सभेई नौकरीअ ते हली था वञनि पोइ बुजुर्ग घर में अकेलो था महसूसु कनि तॾहिं टेक्नोलॉजी टी वी टी वी मोबाइल जे करे बु ॿुजुर्ग व्यक्ति खे सहायता थी मिले अन उन्हनि जो मनोरंजन पूरो थो पए